मेरा परिवार छोटा परिवार है खुशहाल परीवार है मैं अपने परिवार में सभी एक साथ मिलजुलकर रहते हैं और सब अपना काम धंधा बिजनेस सब आपस में करते हैं हिल मिल के रहते हैं हमारे परिवार में पत्नी है बाल बच्चे हैं माता है पिता है सब हमारे परिवार में एक साथ रहते हैं हमारे परिवार मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार आगे तक भी एक परिवार रहे जुटा रहे परिवार टूटने से अलग अलग अलग अलग सब कुछ हो जाते है उससे गरीबता पैदा होता है एक एक जुट रहने से परिवार मज़बूत रहता है इस्ट्रॉंग रहता है परिवार में सभी को खुशी रहना हमारे लिए धन है लक्ष्मी है मैं बचपन में पढ़ते थे तो दोस्त था मेरा दसमी तक दोस्त के साथ में पढ़ा लिखा अब दोस्त भी अपना काम धंधा देख रहा है मैं भी अपना काम धंधा देख रहा हूँ इसलिए दोस्ती बचपन तक ही रहा